पैह्ली बार में मिशो च इक प्रोडक्ट आडर कीता होर में इक पैंट मंगवाई पैंट बड़ी शैल निकली ते ओह्दा रंग बी बड़ा शैल हा जियां दिक्खियै हा उ'यां आया घर ओह्दी क्वालटी बी बड़ी शैल ही दो त्रै बारी ओह् पैंट धोती तां बी ओह्दा रंग नी गेआ पैह्लें मेरा ऐक्सपिरिंस मिशो कन्नै बड़ा शैल रेहा